तव्हां पंहिंजी ज़िंदगीअ जे बारे में असांखे ॿुधाईंदा असां जेको आहे बचपन खां वठी जेको आहे त असां नंढणो ई हुयुसि मां चईं पंजे सालें जो हुयुसि असांजा पिता साहिबु गुज़ारे विया हुया उन खां पोइ जेको आहे त पूरो जीवन जेको आहे पाण असां अकेले असां कयो आहे नंढपण में नंढिणी भेण हूंदी हुई असांजी असांखा वॾी हूंदी हुई पर नंढी हुई उन खे बि असां प्यारु कियो सि पंहिंजी माउ वग़ैरह खे पालियोसि शुरू खां ई नौकरी कइसि नौकरियूं करे वॾा थियासि असांजी जेको आहे त उन खां पोइ शादी बि जेका थी त ग़रीब परिवार जी छोकिरी खईं हुई सि उते बि जेको आहे ग़रीबी हुई उन खां पोइ भॻवानु धीरे धीरे असांखे वधायो ऐं चङे नमूने असां असां जेको आहे कयोसि ॿार बि थिया असांखे बचपन खां ॾाढा असां जेके आहे तक़लीफूं ॾिठियूं हूंसि बचपन खां झेलींदा झेलींदा तक़लीफूं ऐं वॾा थियासि शादी कइसि भेण जी शादी कइसि ॿार थिया उन खां पोइ ॿार थिया ॿार पंहिंजा पढ़ाया लिखायासि सुठे नमूने उन्हनि खे शिक्षा ॾिनीसि शिक्षा ॾियण खां पोइ ॿार असांजा हाणे बिल्कुलु सही आहिनि ॿार सुठे नमूने हलंदा आहिनि किथे बि आहे त तक़लीफ न ईंदी आहे असांखे ॿारनि जी पर परिवार आहे ऊंच नीच उतार चढ़ाव सभु ई ईंदो आहे ऐं मिटनि माइटनि जो बि जेको आहे सहयोग कंहिंखां न वठंदा आहियूं ऐं भॻवान जे भरोसे हली करे असां पंहिंजो कंदा आहियूं उन खां पोइ अॻिते जेको आहे मालिक जेको चाहे करे सघे थो पियो परिवार जेको आहे असांजो हिकु मुट्ठी ॿधल आहे ऐं ॿार जेके आहिनि सुधरियल आहिनि इन करे परिवार जेको आहे सुठो हले थो पियो जेको खिलाफ़ु आहे ॿारनि जे हथ में थींदो आहे माउ पीउ अगरि उन खे लक्षण सुठा ॾे थो त उहे लक्षणता निकरी करे थोरो सुठो हलंदा आहिनि बाक़ी त सभु पंहिंजे माउ पीउ जे हथ में हूंदो आहे तक़लीफूं झेलणु परिवार जूं जेको बि आहे सभु सहनशक्ति रखे करे माण्हू हले त उन खे छा थींदो आहे तक़लीफूं घटि ईंदियूं आहिनि ऐं सुठे नमूने हले परिवार में जेको आहे फूट न हुजण खपे सुठे नमूने ॿधी हुजे त उहो परिवार ॾाढो सुठो हलंदो आहे ऐं मिट माइट जेके आहिनि उहे छाहे जेको बि आहे पंहिंजो करे सघंदा आहे परिवार में अगरि कोई बिगड़ियल निकिरंदो आहे त उन खे ॾाढी तक़लीफ थींदी आहे इन करे परिवार जेको आहे पंहिंजो सहूलियत सां हले ऐं परिवार जेको आहे उहो सुठो आहे असांजो परिवार सुठो आहे इन करे असां सुठे सां हलंदा आहियूं ऐं काई तक़लीफ न ईंदी आहे बाक़ी जेको उतार चढ़ाव आहे उहो त ज़िंदगीअ में हलंदो आहे बाक़ी सभु मालिक जेको चाहे उहो सुठो थींदो आहे ऐं अॻिते बि मालिक चाहे त ॾाढो सुठो हले असांजे घर में परिवार आहे पोटा आहिनि नूंहंर आहिनि सभु आहे धीउ आहे ॾोहिटो आहे सभु कुझु आहे बाक़ी परिवार ॾाढो सुठो हले थो हिनमहिल अॻिते जेका मालिक जी मर्ज़ी थींदी उहा त मालिक खे पतो असां कंहिंखे तक़लीफ न ॾियणु चाहींदा आहियूं ऐं सभिनी जो भलो चाहींदा आहियूं इन करे त भॻवानु जेको बि आहे त सभिनी खे हले सां हलाए त ॾाढो सुठो रहंदो आहे